हॅलो आशा बरें आसा मुगो म्हाका मुगो काणकोण वचूंक जाय आशिल्लें हांवें तें अजून काब दे राम आनी आगोन्द तो बीच बी आसा पळय तो पळयलो ना न्ही सोमतेंच सुटयेन पळोवपाचे अशें चित्तालें गो पूण म्हाका तूं सांगपाक शकता थंय वचपा खातीर म्हाका कॅब बी मेळपाक शकता आनी बरें कॅब बूक केली जाल्यर कस कसली गाडी येतली म्हाका स्वीफ्ट बी येतली कांय आनी कसली येतली तें चवकशी जाय आशिल्ली मातशी आनी डायरॅक्ट जर हांवें बूक केलें हांगाच्यान पयलीं आगोन्द वचपाक जाल्यार थंय आगोन्द देवतगर म्हाका पायलट बी तशें मेळपाक शकता किंवा इवन रिक्षा सुद्दां चलता थंयच्या थंय भोंवपाक गो लागीं थंय बरें कितें कितें आसा खंय न्ही पळोवपाक तें सगळें जर पळयतगर मागी लास्ट म्हाका हॉल्ट घेवपाक जाय आशिल्लो गालजिबाग ती वेळ पळोवपाक गो पण वाटेक म्हाका सांग थोडे आमे घेतलें म्हणून आशिल्लें तकलेन ते आमे जर हांवें घेतले जाल्यार आ मे घेवन म्हाका परत येतना परत कॅब जाय पडटली न्ही गो आतां आमे कितें हांव एकू डजन घेवपाक शकना इतल्या पयस वता म्हणटगच बरे चार पांच डजन घेतलें एका बरोबर आनी तें मागीर पिकप ल्हान मिनी पिकप बी जर मेळटा जाल्यार सोमतीं सोलां मिरसांगो ते काणकोणां बरें मेळटा न्ही थंयच्यान घेवन येवपाचें शें चित्तालें तुका तुका बी कितें खबर आसा खंय कितें बरें मेळटा जाल्यार म्हाका सांग आनी मातशी म्हाका गाडयांची म्हायती सांग म्हणजे थंय लागीं रिक्षा पायलट आनी हे धाकटे टेम्पो बी आसा जाल्या सोमतें एका बरोबर सामान घेवन येवपाक जाता न्ही सगळीं चारूय भयणांचें सामान एकदम घेवन येवपाचें अशें चित्तालें हांव परत परत आनी फावटी बी मारपाक नाका न्ही एकदम सगळो पुरुमेताचें ह्यें सामान एकदम घेवून येवपाचें थंयच्यान आनी मागीर वाटेक येतना पणस बी सगळें तसलें सगळें थंय बरें मेळटा न्ही गो भाजयो पाले भाज्यो बी त्यो सगळ्यो एका बरोबर एकठांय घेतल्यो मातशे सवायूय पडटल्यो त्यो त्यो त्योय घेता आनी तुजो जर वळखीचो कोण टेम्पोवालो बी आसा त्या सायडीन जाल्यार ताका मातसो डिसकाव्णटान बी आमका धर म्हुणू सांग आं आनी तशेंच उबेराचेर हांवें जर बूक केलें तें माय एक म्हुणून आसा न्ही गो मुंबय बी मुगो तीं टॅक्सीचीं एकां खूब चलतात गोंयांत मातशें तें आयल्यार बरें जावपाचें गो तें ओला उबर बी ह्यें आमचें गोंयचें नोकळो तूं कितेंय जालें की रोकडेंत ह्यें करता बळिश्कार घालता आनी बंद उडयता तें नाशिल्लें जाल्यार इतल्यान आमकां मातशें भोंवपाक बी बरें पडपाचें गो थंय पळय कशें दोन मिणटांनी कॅब दारान येवन रावता लोक हांगाच्यान थंय पावता आमी हांगा वरांची वरां बसीक रावता बसीक रावलें म्हणून न्ही अर्ध अर्धवर कोण गो बाये वेस्ट करतलो बरें तुका कितें चवकशे कळटा हाचे बद्दल जाल्यार म्हाका मातशें सांग आं दवरता आं